मैंने अपने स्कूल के लिए एक बैग खरीदा था तो उसका दाम भी एक हज़ार रुपए था तो क्या है कि वो बैग है ना मेरे पास बहुत खराब आया है तो बैग क्या है उसकी चैने भी बहुत खराब है और इधर उधर से फटने भी लगा है और उसमें वजन भी बहुत ज़्यादा है तो मुझे उसको ले जाने में लाने में भी दिक्कत बहुत होती है और इधर उधर से फटने और कटने चिरने लगा है तो इसलिए भी मुझे वो बहुत बेकार लगता है तो मेरे पास वो बैग बहुत बुरा आया है मुझे वो बैग बिल्कुल पसंद नहीं है